नमस्ते में आंशिक बात कर रही हूँ क्या आप शिवम रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी सर सर मुझे एक टेबल बूक करनी थी मैं अपने फेमिली के साथ आप के यहाँ डिनर के लिए आना चाहती हूँ जी तो आप का रेस्टोरेंट कब तक खुला रहता है सर आठ बजे तक जी सर मैं सात बज़े आ जाउँगी तो आप मेरा सात बज़े का एक टेबल बुक कर दीजिएगा हम छः लोग आ रहे हैं जी खाने में में आप को वहीं पर आ के बताती हूँ कि मुझे खाने में क्या क्या चाहिए जी आप के यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है ना अच्छा जी हाँ हाँ मेरी कार है फ़ौर व्हीलर के लिए हाँ ठीक है फिर खाने में आप के यहाँ सब वेज ही है ना आप के यहाँ नॉन वेज तो नहीं है ना हाँ क्योंकि हम लोग वेज हि वेज खाते हें हम लोगों को नॉन वेज नहीं पसंद है जी अभी अभी मुझे आप के बारे में पता चला है कि अभी आप का नया रेस्टोरेंट खुला है तो हम लोग वहाँ ट्राई करने आना चाहते हैं क्योंकि आप का रेस्टोरेंट हमारे घर से काफ़ी पास में है

जी सर ठीक है तो आप मेरा बुकिंग कर लीजिए आज शाम का ही आज शाम को सात बजे मैं आती हूँ जी जी ठीक है सर धन्यवाद